हय हय सांगात गोंय स्वतंत्र जालें एकुणीशें एकश्टान एकुणीस डिसेंबर एकुणीशें एकश्टान मागीर म्हाराष्टवादी गोमंतक पार्टी म्हुणून गोंया भितर आशिल्ली तांचो सरकार फोम जालें आनीक म्हाराष्ट्राचो एक भ्रहन म्हाराष्ट्र म्हणून एक कन्सेप्ट आसा म्हाळ्यार ताका ज्यो सिमा लगत जे भाग आसा ते म्हाराष्ट्रान येवचें अशें तांची इत्छा ताका धरून ताणी म्हाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचें जे मुखेली आशिल्लें दयानंद बांडोडकर आनीक ताजे सी सी एम पयली मुख्या मंत्री तांकां धरून ताणें गोंय म्हाराष्ट्रात विलीन करचें व्हो प्रस्ताव हाडलो आनीक त्या वेळाचेर इंदरा गांधी हे आशिल्ली प्रधान मंत्री आशिल्ली आनी तातूंत भितर व्हो खूब डिस्कस जावन मागीर संवसदे भितर एक हे आयलें की ऑपिनीयान पोल घेवचो आनी फक्त इंडीये भितर एकच ऑपिनीयन पोल जाला जो गोंय म्हाराष्ट्राक वचचें काय ना हे लोकांनी डिसायड केला आनीक त्या वेळाचेर भाऊ सहेब बांडोडकरांचो प्रभाव इतलो आशिल्लो की सगळें लोक चित्तालें की म्हाराष्ट्रान विलीन जावप म्हळ्यार बरें आनीक चवदा जानेवारी ह एक सोळा जानेवारी एकुण्णीशें सदूश्टाक व्हो ऑपिनीयन पोल घडलो आनी एकुण्णीस जानेवरी ताचो रिजल्ट जालो आतां त्या वेळाचेर भारतवादी गोमंतक पार्टी ही राज्य राज्य सत्ते भितर आशिल्ल्यान ताणीं खूब प्रचार केलो म्हाराष्ट्रान भितर विलीन करपा खातीर पूण गोंयच्या खूब जागृक लोकांनी वेग वेगळ्या कडेन पांच कडेन पांच वेग वेगळें स्वस्था आनीक आगाडी आशिल्ल्यो जातूंतल्यान प्रचार जालो गांवांनी वचून आनीक थंय म्हाराष्ट्रांतल्यान एक कलापतक गोंया भितर येतालें तें प्रसार करतालें गाण्यांतल्यान की म्हाराष्ट्र इतलो बरो आनीक ताका गोंय स्पोज मेळत जाल्यार गोंया इतली फ्स ये मेळटलें बी